मां न हुन ॾींहुं तव्हांजे हिते आयो हुयमि त न मूंखे न इहो पंहिंजो वड़ा पाव खाधो ऐं वड़ा पाव में न कच वड़ा पाव में न आलू न कचो हुयो ऐं कीअं चटिणी बि मन सुठी न ॾिनी हुईं हा हा त बुरो न मञिजो पर हिकिड़ी अञा ॻाल्हि चवणी हुई त जेकी मां हुन ॾींहुं हुन ॾींहुं ॿ दफ़ा सॾु कयोमांसि हुनखे तव्हांजे माण्हू खे ॿ दफ़ा सॾु कयोमांसि करे की अचु मुंहिंजो वठु ऑडर त हुन वरितांई न मां वरी करे वञी करे चयोमांसि कि ॿ दफ़ा जी जी हम्म हा हा जी ठीकु आहे हले त ॿुधो न अ अञा यो पंहिंजो छा थो चवां कुझु नयो अथव या हा तव्हां वल हाणे हम्म ता हाणे तव्हां आहियो त हाणे मां सोचां थो मतिलबु मूंखे तव्हां अगरि सुठी अगरि हाणे मूंखे सुठो लॻो त त मां रोज़ु ईंदमि हा जी हा ऐं थोरो ॾिसिजो कीअं था ठाहिणु या छा

हा ॾिसिजो न उहोई नालो तव्हांजो तो ख़राबु थिए वरी

हा ठीकु आहे हलो जय झूलेलाल